सामान्यतः हम सभ गाँवसँ अबै छी अबै छी तऽ हम लोगके यहाँ हमरा सभके यहाँ रातिके खानामे रोटी सब्जी दूध ई सभ अबै छै दिनमे खानामे हम सभ चावल दालि सब्जी सभ खाइ छी जे गाँवके लोकल सभ आदमी खाइ छै ई शरीरके लेल अच्छा भी होइ छै एहि लेल हम सभ सामान्यतः चावल दालि सब्जी यहि सभ खाइ छी खाना इहे बनाबै छी जे सभके पसन्द आबै छै सभके शरीरके लेल भी ठीक होइ छै रातिमे चावल दालि सब्जी ओ उतना लोक नहि खाना खाइ खाइ छै ओहीसँ लोक भारी महसूस करै छै एहि लेल रोटी खाइ छै लेकिन दिनमे चावल खाइ छै जाहिसँ लोक काम करिके अपन चावल खेनाइ खाइ लोकके पसन्द भी अबै छै लेकिन सामान्यतः सभ लोक रातिके रोटी आओर दिनके चावल हि खाइ छै ई सभ शरीरके लेल भी अच्छा होइ छै डेलिके भोजनमे इहे सभ अच्छा होइ छै फास्ट फूडसँ तबियत भी खराब हो जाइ छै आओर साधारण भोजन ही करैके चाही एहि लेल हम लोग हमरा सभके यहाँ ई हमेशासँ बनैत आ रहल अछि रातिके रोटी सब्जी आओर दिनके चावल दालि सब्जी जे भी अबै छै लोक अपना पसन्दसँ सलाद ई सभ भी आओर उपरसँ रखके खाना खाइ छै जाहिसँ शरीरके लेल अच्छा होइ छै